یہ دو ہزار نو کی بات ہے میں آٹھویں جماعت میں تھا جب میں نے پہلی بار ایک فون لیا تھا جو میرے والد نے مجھے ہنگامی مقصد کے لیے خریدا تھا وہ سیمسنگ کور بھی تھا پہلی ٹچ اسکرین جب میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے پورے خاندان میں پہلی بار خریدا تھا میں اس ٹچ اسکرین کے لیے اسکرین گارڈ چپکانے کے لیے بہت پرجوش تھا اس وقت وہاں کوئی ٹیمپرڈ گلاس موجود نہیں ہوا کرتا تھا اور فون کے لیے نہ ہی کوئی کور لینا آسان ہوتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا ٹچ اسکرین نکلا تھا اس وقت اس کے لیے کوئی بھی سامان لینا آسان نہیں ہوتا تھا یہ اتنا خوش گوار لمحہ تھا کہ میں لفظوں میں اس کو صحیح سے بیان نہیں کر سکتا ہوں اس وقت مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا خواب پورا ہو ہو گیا ہے اور وہ بھی ایک ٹچ اسکرین فون تھا جس نے مجھے بہت زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے پرجوش کیا تھا اگر چاہیے ایک انڈرائیڈ نہیں تھا میں نے اس میں بہت سے جاوا گیمس کا لطف اندوز فائدہ اٹھایا ہے سب سے یادگار اور پیارے گیمز میں نے اس میں ایک اسپورٹ نام کا گیم ہوا کرتا تھا جو میں نے بہت کھیلا ہے جو اب کے مقابلے میں پبجی سے بھی زیادہ اس وقت کھیلا کرتا تھا اس وقت میں ایک ٹاٹا ڈکومو نام کا سم آیا کرتا تھا یہ ایک طرح کا احساس تھا جیسے دوسروں ساتھیوں کے ساتھ میرا فون نمبر شیئر کرنا چاہے ان کے پاس فون ہو یا نہ ہو اپنے دوستوں کو مذاق میں کال کر دینا یہ اس وقت کا بہت اچھا احساس ہوا کرتا تھا نہ کچھ بات ہوتی تھی پھر بھی ہم ایک دوسرے سے میسج کر کے صورت حال کامعائنہ کرتے تھے ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے لیکن فون کا استعمال کرتے تھے اور بازو میں بیٹھ کر میسج سے ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے پھر گوگل نیکسا کا گوگل میپ کا استعمال ہونے لگا جو اس وقت ہندوستان میں نیا نیا آیا تھا مجھے اپنی فون میں تصاویر لینے اور بھی خوشی ہوئی کہ اس وقت میں فون میں فوٹو لینا بہت بڑی بات تھی اس وقت میں فون میں فوٹو لینا بہت ہی دھندلا تھا لیکن اس دھندلے کے آگے میری خوشی اتنی تھی کہ مجھ کو فوٹو بہت صاف نظر آتا تھا ان سب فون میں انٹرنل میمری بھی لگانے کا آپشن ہوا کرتا تھا جو کہ آج کے دور کے فون میں یہ سب نہیں آتا تھا اس انٹرنل فون کی میمری میں جا کر سونگ بھروانا پڑتا تھا دوسرے کمپیوٹر شاپ سے کیونکہ اس وقت میں گانا ڈاؤن لوڈ کرنا یہ سب بہت بڑی باتیں ہوا کرتی تھی